हमने जब बहुत पहले से जो है हर तरीके के एकत्र करना ये हमारा शौक था बहुत ही दादा लोग के जमाने के चवन्नी के सिक्के या पचास पैसे एक रुपए के बहुत सारे सिक्के पचास पचास के मतलब पाँच के दो के बहुत ही पुराने पुराने सिक्के हर जमाने के जो हमें कलेक्ट करने का बहुत ही ज्यादा शौक था तो हम हर तरीके मत कहीं भी देखे थे सिक्के या कभी मुझे मिल गया तो हम उसे पैसा दे के या तो सिक्का खरीद लेते थे जो हमारे पास भी रहता था ऐसे ऐसे कर के जो हम लोगों ने काफ़ी तरीके का सिक्का इकट्ठा कर लिया आज उस सिक्के का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक मूल्य है क्योंकि मैंने एक हम लोगों ने यादें संजो के रखा है और उस से सीखने को मतलब कुछ मिलता है और कुछ इवेंट रहता है या कुछ भी होता है तो हम लोग उस सिक्के का वहाँ पे ढेर लगा देते हैं तो लोग देख के बहुत ही प्रसन होते हैं कि हमारा मतलब हर जमाने का जो सिक्के देखके वो बहुत ही उनको भी अच्छा लगता है तो ये जो मूल्य है आज हमारे जीवन में सिक्के का जो है मूल्य बहुत ही ज़्यादा है